हेल' आं मेनखा बसुमतारी बुंदों आं दाखालै नोंथांनि रेस्टुरेन्टनिफ्राय अनद्लाजों दाउजों ओंख्रि बिहरनाया बिराद गोथाव जादोंमोन बेखौनो आं दा दिनै अर्डार खालामफिननो लुबैदों नोंथाङा दिनै आंनि नैबे थाग्रा जायगासिम अनद्लाजों दाउजों ओंख्रिखौ लाबो